ग्रामीन जॻहियुनि ते खेल खेॾण सां माण्हुनि जो ॿिन्हिनि तरीक़नि सां शारिरिक ऐं दिमाग़ी तरीक़े सां विकसित थींदा आहिनि माण्हुनि में अलॻि अलॻि टाइप जूं स्किल्स डेव्लप थींदियूं आहिनि जीअं की कहिड़ी प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कजे कीअं टीम में कमु कजे कीअं लीडरशिप कजे कहिड़ी प्लैनिंग करे गेम खेॾां हिक ॿिए खां सोशली कीअं मिलिजे मिली झुली रहिजे पोइ अगरि डिजीटल गेमूं आहिनि त कीअं डिजीटल कमु थींदा आहिनि अॼुकल्ह मोबाइलनि सां कंप्यूटरनि सां